अभी ई टी वी पर चल रहा है दहेज दासी इस सीरियल को बहुत ज़्यादा हम देखते हैं पसन्द से वह मेरा लोकप्रिय सीरियल है इसलिए कि उसमें दहेज प्रथा का जो दिखाया है वह बहुत ही बेकार चीज़ दिखाया है इसलिए आज के भी युग में ऐसे लोग हैं जो दहेज दासी बनकर के जीना पसंद करते हैं नहीं और उसमें का रोल जो है उसकी माशा का वह बहुत ही बेकार लगता है इस तरीक़े का रोल अपने बेटे के लिए ही वह स्यन षड्यंत रच रही है और फिर से बहुत से सिरियल है जिसमें जो ज़्यादातर पॉलीटिक्स दिखाते हैं यह नहीं दिखाना चाहिए इस तरीक़े का सीरियल देखने से बहुत लोगों को प्रभावित होता है होने के बाद जाकर के आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बेकार होती है दहेज दहेज जो है वह बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए दहेज पर यह जो दिखाया जा रहा है सिरियल इसमें यह ग़लत लग रहा है कि वह लाइफ़ टाइम के लिए दहेज दासी बनकर के घर आई हुई है औडर वह कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है उसकी अच्छाई उन लोग उनके घर में नज़र नहीं आ रही है वह बहुत बेटे को उसके बचाई बहू को बचाई ख़ुद भी बचाई और ज़्यादा इसलिए वह पसन्द आता है उसकी अदा बहुत ही निराली हमको लगती है जो चुनरी जो है वह बहुत ही अच्छा किरदार निभा रही है इसलिए दहेज पर जो यह लाइफ़ टाइम के लिए जो बनी हुई है दहेज दासी वह नहीं होना चाहिए इस तरीक़े से अच्छा नहीं लगता है यह देखने में कि वह अपना घर संसार सारी दुनिया अरमान सपना सबको मतलब चूर करके वह एक दहेज दासी बनकर के आई हुई है इसलिए वह सिरियल ज़्यादा देखते हैं कम काम छोड़कर के भी सीरियल ज़रूर देखते हैं इसलिए कि उसका जो चुनरी का जो रोल है ना वह भगवान को पूजती है भगवान को पूजकर के वह मतलब दे रही है इसलिए उसको आज़ादी का सीन नहीं दिखा रहा है और जैसे अभी टी वी सब पर चलता है एक दूसरे से इतना एक दूसरे से भेदभाव यह इस तरह सबका सीरियल दिखाइए ऐसा जिसमें जो घर को जोड़ने का ही देखे तोड़ने का नहीं एक अच्छी बहू संस्कारी बहू बनकर के जिए एक सास का रोल भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाता लेकिन फिर भी मेरी सास तो बहुत अच्छी है इसलिए ऊ लोगों को अगर सीरियल भी देखती हैं तो कोई असर नहीं आ सकता है बाक़ी लोग जो हैं किसी की सास बहुत ख़राब होती है किसी का ससुर बहुत ख़राब होता है किसी का शौहर बहुत ख़राब होता है इस तरीक़े का नहीं होना चाहिए इसलिए आपस में ही मेल मिलाप करके ही रहना बहुत अच्छा रहता है जहाँ तक आदमी मिल जुलकर के रहें वह काम बहुत ही अच्छा होता है हसबेन्ड को चाहिए अपनी वाइफ़ की क़दर करना जो कोई कोई सीरियल में वह नहीं होता है हर एक ये जेन्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ़ को समझने की समझें और उसकी क़द्र करें जब वह अपना माँ बाप का घर छोड़कर के आती है तो तुम्हारे घर पर रहकर पूरा संसार चलाती है लेकिन उसको कुछ समझा क्यों नहीं जाता है क्यों उसके साथ मतलब ज़्यादती होती है यह नहीं होना चाहिए इस टाइप से नहीं दिखाया जाए इसलिए कोई कोई जो है वह सिरियल फ़िल्मों की बात को भी दिमाग़ में बैठा देते हैं और उस पर चलते हैं यह सब अच्छी कहानी नहीं है और रहे गया हर एक हेसबेन्ड को अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसका साथ देना चाहिए क्योंकि उसके साथ जीवन बिताती है जीवन बिताती है इसलिए हर एक बात सेयर करना चाहिए समझना भी चाहिए कोई कोई हसबेन्ड जो होते हैं जेन्स अपनी वाइफ़ से कुछ सॉल्व नहीं करता है बोलते नहीं हैं बताते नहीं हैं उसके लिए और उसकी वाइफ़ को मन में अजीब तरह का ख़याल आएगा चिड़चिड़ाप आएगा हर एक चीज़ पर सवाल जाएगा कि वह आख़िर ऐसा क्यों करता है किसी के किसी से अफे़यर है या पैसा वैसा जो भी हो अपना बैंक बैलेन्स को हर हर एक चीज़ में अपनी वाइफ़ को हिस्सा बनाए और वाइफ़ को भी चाहिए कि अपने हर एक चीज़ में अपने हसबेन्ड को हिस्सा बनाए इस तरीक़े का सीरियल में जो व्यवहार दिखाया जाता है वह बहुत ही अच्छा लगता है स्वीट बेबी स्वीट बेबी